हां जी सन्नी बलोर बोल्ला दा जी हां जी हां जी फोटुआ ग्राफी फोटूग्राफी दा कम्म करदे जी अस

खर्चा जी जियां तुस जिस स्हाबै ने तुसें प्री वेडिंग करनी होगे जिस स्हाबै कन्नै तुसें गाने शूट करने होङन ते उस स्हाबै दा खर्चा लागे दी तुसेंगी अस

तुसें तुसें तुसें तुसें अपने एल्बम बनानी कि विडियो बनानी प्री वेडिंग दी मतलब शोर्ट शूटिंग दी शूटिंग बी करनी ते फोटू बी बनाने हैनी कोई नि जी बनाऊ गे तुसें गी अस न नार्मल नार्मल सनाने आं अपना रेट तुस अपने अगर एल्बम बनानी होगी तुसें प्री वेडिंग प्री वेडिंग दी एल्बम बनदी छोटी गै ते प्री वेडिंग दी एल्बम होंदी छोटी गै अपनी कोई बी पंजी शीटें च तुसें गी दस ज्हार रपेऽ कन्नै बनाई देई उड़गे ते कन्नै वीडियो बी बनानी होगी ते फिर तुस लेई लेओ कोई चार पंज गाने शूट करने होङन ते रपेआ कोई दस पंदरां ज्हार होर लेई लैओ बीह् पंजी ज्हार दे बिच्च आओ हां जी जी तुसें अगर अज्ज्कल ते बनदी पेन ड्राइव पैह्ले पैह्ले बनदियां ही कैस्टां अज्ज्कल पेन ड्राइव बनाई देनी जी असें तुसें हां दित्ती उसी आनलाइन अपने यू ट्यूब चैनल च जियां गाना होंदा इ'यां गै तुसेंगी असें बनाई देना पूरा एल्बम बनी जानी अट्ठ अट्ठ दस दिन दे बिच्च हां जी हां जी